बर'नि नियम गाननायफ्रा गावबागाव दानानै गानो आरो दानाया जाहैबाय गोदोनिथारब्ला बर'आ एम्फौ फिसियो एम्फौ फिसिनाय खुन्दुंजोंनो इन्दि खुन्दुं बहनगोन इन्दिनि खुन्दुङा बहनग्रा नियमा जाहैबाय नोलो नोलो नांगौ

आखाइजों बहनगोन बे खुन्दुंखौ बेखौ खुन्दुंखौ बहनै बहनै मार होगोन मार होयै होयै जथरजों थुनगोन जथरजों थुननानै खुन्दुं पियर जाहैबाय आरो बेनिफ्राय बेखौ मोजां सान्दुङाव फोरानगोन आरो

फोरानबाय फोराननानै जेनेबा बुरजा जाबाथाय बेखौ मा होनो बर'नि जि सोंनाय गोलाव खुन्दुं बोयै बोयै जि सोङा होमबा खुन्दुं सोंबाय खुन्दुं सोंनानै थार होननाय दं थार सोबाय खायथा होननाय दं खुन्दुं खायग्रा खायथाजों खायबाय

बे जाबाथाय इसान जाबाय आरो बे दा बेनो

दाबाय आरो इन्दि जि होननाया बेनो आरो दाथ' आरो बर'नि गोदान गोदान नियमफ्रा फैबायानो गावबा गाव दख'ना दायो गामसा दायो आरो अनेक रोखोमनि उल खुन्दुं दं उल खुन्दुंखौबो दायो

सिमा दं सिमाफोरबो दायो बेखौ दायालासिनो बर'नि गेजेराव हाथाइफ्रावबो बायनानै गानसैलै दा हाथाइयावबो बायना गाननायाबो न'आव दानाय जेरै एरै आरो दानाय नियमफ्रा अनेक नियम दं सोरबा माथा गानो

लरेक्स होननाय गाननाय दं होनानै गोदान गोदान बहन बहन गानो बिनि बादैनो अयन' रोखोम मा खुन्दुं नियम मा खुन्दुंनि नाम बेफोर बायनानै गोबा गोबा दाना गानसैलै दा बेनो आरो बेनो नियमफ्रा मा होनबावनो बायनानैसो बांसिन गानजोबो बायनाय गाननाय दानाय अनेक रोखोम दंसै आजिखालि दानो हानाय सिख्ला आयथाथाफ्राबो गाननाय जोमनाय बायनासो गानसै